आखिनाय समाव जोङो गिबि पेन्सिलखौ जों बाहायनो हायो आरो पेन्सिलजों आखिनायनि उनाव जोङो बिजों जोङो रंबो रं पेन्सिलजों लानो हायो रं पेन्सिलजों जोङो बेखौ मोजाङै आखिनो हायो आरो पेन्सिलनि गेजेरजों जोङो सेदिं खालामनो हायो आखिनायखौ सेदिं खामनानै मोजाङै बिखौ आर्टखौ जोङो मोजां दिजाइन होनो हायो बेनि गेजेरजों जोङो आखिनायखो साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो आखिनायाव जोङो पेन्सिलनि अनगायैबो जोङो हांगार खौबो जों लानो हायो हांगारनि गेजेरजोंबो जों आखिनो हायो आरो जोङो आखिनायाव जोङो पेन्सिलनि अनगायै जों नांगौ जानाय मुवा जेरै रबार बेखौ नांगोन सिखेल नांगोन बेनि अनगायैबो जोङो आखिनायाव जों रं पेज स्टाइल सं आरो बायदिसिना जोङो माखासे आइजेंफोरखौ लानानै आखिनो हायो आरो जोङो आखिनाय समाव स्केलनि अनगायैबो जों मा खालामनो हायो स्केलनि अनगायैबो जों जोङो दिरुं बेबायदिबो जों बाहायनो हायो आरो आखाइनाय समाव जोङो गोबां रोखोमनि गाब जों बाहायनो हायो गाबनि गेजेरजों जोङो गाबनि गेजेरजों जोङो बे आखिनायखो जि आरिमु बे आरिमुखौ जोङो मोजां नुनाय खालामनो हायो बिनि गेजेरजोंनो जोङो आखिनायखो साबसिन हामसिन खालामनो हायौ आरो आखिनाय समाव जोङो बिनि अनगायैबो जोङो गुबुन जोङो बिफां लाइफांलि जोङो माखासे बिलाइफोरखौ बिलाइनि रंफोरखौबो जोङो बाहायनो हायो बिनि गेजेरजोंबो जोङो बिनि गाबखौ जों होनो हायो आखिनायनि गेजेरजोङो बि जोंनि थाखाय मराफोरा जोंनि थाखाय माखासेआ बेसेन गोनां आरो माखासेफोरा जों बेसेन गैयालासिबो जेखौ जों बाहायनाय जेरै हांगार हांगारखौ जोङो बेसेन गैयालासेबो जोङो नआवनो बेखौ जों मोननो हायो आरो बेनि गेजेरजोंनो जोङो आखिनायखो साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो माखासे आखिनायाव जोंहा बेसेन गोसाबो बेखौ जोङो बायोब्ला बेसेन गोसा जायो जेरै रंफोरा माखासेआ बेसेन गोसानि थायो बेखो जोङो बायनानै लाबोयो लाबोयोब्ला बेखौ जोङो गोबां माब्लाबा रां होनांगौ जायो दा माखासेखो जोङो गावबो रंफोरखो जों बानायना लानो हायो आरो बेफोरखौ जों बिफां लाइफांनि बिलाइनिफ्राय जों बिलाइनिफ्राय जोङो बानायनो हायो दा बिनिखायनो जोङो आखिनायाव जे बाहायनो गोनां माखासे जेनेबा आइजें पेन्सिल बेयाव जोङो राबार बेनिफ्राय जोङो स्केल सेवारि दा बिनि अनगायैबो जोङो रं खालार बिखो जों बाहायनानै आखिनायखो साबसिन हामसिन खालामनो हायो आरो बिनि गेजेरजोंनो जोङो आखिनायखो जोङो बाहायनो हायो